तकनीक के कारण बुजुर्गों को बहुत सारी सुविधाएं मिली क्योंकि अब बुजुर्गों को समाचार पत्र पढ़ने में दिक्कत होती है इसलिए वो टी वी या इंटरनेट का प्रयोग कर सकते हैं जिससे वह आसानी से समाचार की जानकारी ले सकते हैं इससे व आप अपने देश की कई जानकारी हासिल कर सकते हैं और तो और वह अपने अर्थव्यवस्था के बारे में भी जान सकते हैं अगर उनको प्रवचन सुनना हो या फिर भजन सुनना हो तो वह टी वी और इंटरनेट का प्रयोग कर सकते हैं